हॅलो हॅलो कोण उलयता अरूणा न्ही आ हांव दिपती उलयता दिपती उमरये आ हय नमस्कार तो तो हाचे बद्दल उलोवपाक जाय आशिल्ले सायडीनच आमच्या एक तो कनसट्रकशन प्रोजेक्ट नवीन जाला पळय हॅलो मातसो मातसो तुमकां अशें दिसना तशें कितें हाचो इशू आसा तसो दीसभर तो आवाज कसले मशिनरीज घातलल्यात आनी आं आं आं ओके म्हणून बी मदीं मदीं आवाज येता हय पेशेंट आसा जाणटी आसतात त्रास जाता न्ही हें सगळें एक्चुली तांकां एलाव करपाक जायना न्ही अशें मशिनरीज हांगा सर पब्लीक एरीयेंत इवन परमीशन घेवन करपाक जाय आसलें कितें तरी क्लोजीस तांकां खंयचाय टायमार रातचें सुद्दां चालू आसता तांचें कितें तरी काल राती पासून दिसता म्हाका बरा वरार पासून कसलो आवाज येतालो आ ओके ओके हय हय ओके हय ऑर एटलीस्ट तांच्यानी वर्कींग आवर्स तरी एक हें थरोवन करपाक जाय न्ही खंयच्याय टायमार रातचें रातचें वरांचेर मागीर दनपारच्या टायमार घरान पेशेंट आसता भुरगीं आसता न्हीदता ही सगळें जावपा जायना न्ही डिशटब जावपा जायना न्ही ओ ओ ओ ना पूण पूण हाचेर आमी कितें तरी हाचेर कितें तरी आमी तांकां सोल्यूशन हें करपाक लावपाक जाय न्ही म्हणजे मे बी एक तर तें तेंचे मशीनरीज तेंच्यानी कितें तरी इमप्रु करप कसले तरी बरे मशिनरीज हाडप ऑर कितें तरी तांकां वर्कींग आवर्स दिवपाक जाय की अमूक टायमार तेंच्यानी काम बंद दवरप आ हय हय हय सारकें म्हाका दिसता आमी मिटींग एक घेवन तांचे वांगडा हें डिस्कस करून करूया आ हय करूया म्हाका दिसता सगळ्यां कडेन सगळ्यां कडेन उलोवया हांव कमिटी इंचार्जा कडेन उलयता हांगासर सोसायटी इंचार्जा कडेन आनी मागीर तुमकां कळयतां ओके आ बरें बरें बरें हय हय हय ओके बरें बरें